आं हॅलो अविनाश कॅब आं हांवें तुमची कॅब बूक केल्लेली तें हांव इकरांक केल्लेली आजुनी पावंकना म्हणून हांव वाट पळयतालो म्हणून हां ड्रायव्हर उलयता न्हय तूं हां कित्याक इतलो टायम लागलो हां ट्राफीक आसा म्हाका मातशें अर्जंट पावूंक जाय आसलें पळय न्हय किदें आतां इकरा जावन गेलीं अकराचो टायमींग दिलेलो

पूण आतां तूं ट्राफिकां आसा जाल्यार हांव किदें करूं नाजाल्यार कन्सल करूंक पावना पावना जाल्यार आं मातसो बेगीन यो न्हय तर आतां तुमकां टायमींग दिला तुमी त्या टायमार पावना जाल्यार मागीर कस्टमर कशे हे जातले कस्टमरांक खंय पावचो पडटा वयचे पडटा न्हय

अरे पूण आनी कितलो टायम लागतलो तुका कॅब तुका केन्ना केन्ना ऑर्डर केल्ली सांगलेली बूक केलेली वयल्यान प्री बूक सुद्दां केलां फूल पेमेंट केला वयल्यान तरी पूण तूं टायमार येयना आतां म्हाका तसो न्हय आतां तूं ट्राफिकान उरल्या जाल्यार हांव किदें करूं तुमी ट्राफिकान उरलें जाल्यार पयलीं भायर सरो जाय तुमकां खबर आसा न्हय तुमी ऑटो कॅब ते आतां ना तशें न्हय आतां हांव किदें करूं कॅन्सल करूं हांव पेमेंट बॅक करतां आरे पेमेंट कसो जावपाना आतां हें तुमचें कसल्यांनी म्हणून ना तशें जाल्यार पांच मिनटान पावों जाय हांगा आतां इकरा धा जाली धा मिनटां जालीं आतां एक इकरा पंदरा सवा इकरा म्हणल्यार पावूंक जाय तूं नाजाल्या म्हाका हांव डब्बल पेमेंट बूक करपी